अ दखानि आंनि दखानाव फुजानि बुस्थु सब दंजोबो थालिर आफेल खमला एनिफ्राय खुसेर आंगुर दालिम अ सब दंजोबो मा मा नांगोमोन

दोंजोबो अ सब फिथाइयानो दंजोबो माखौ माखौ नांगोन खोथा अ मुगुआ दोङो बेसां बेसां नांगो मुगा आफेल फुवा त्रिस थाखा जाबसेयाव फन्सास थाखा आंगुरा फुवा फन्सास ओइ सल्लिसफोराव हरसिगोन आंगुरखो ओमफ्राय आफेला त्रिसानो लासिगोन ओमफ्राय

अ दोंजोबो गंसेयाव थायसेखरि

मा मा नांगोमोन एखिनिखोल' अ लांफैगोनना अ आं दखानावनो दोङो नोङो नोङो लांफै आं पेकिं खामना दोनगोन दखानावनो दोङो

अ सानसे थाखायो दा दुथा बाजायाव बनद जागोन दाहाय थाब फै

दे होमब्ला बाय